दानि बरथ'मान माइ आबाद मावनाय बा जिखुनु आबाद मावनाय गोदो माने जिग' जिग' मोसौजोंनो हालेव नाङोमोन दा दानि मुगायावथ' मोसौजों फ्राय एवनायानो खम जाबाय दा मोसौजों एवनाया खम जाबाय माने एसे बादबनायबो जाहैबाय मानो होनबा माब्ला हानांगौ माब्ला मानांगौ बेबायदि साननाय फैयो दा आधुनिक जुग नालाय बे आधुनिक जुगाव दा ट्रेक्ट'र सोलिदों आरो हालेवनायनि खेथ्र'आव ट्रेक्ट'र सोलिबाय ट्रेक्ट'रजोंनो हालेवहैसै ट्रेक्ट'रजोंनो गायो आरो ट्रेक्ट'रजोंनो बायदिसिना रोगायो बेबायदि जाबाय आरो दानि मुगायाव ओमफ्राय गायनाय फुनायाबोथ' बिदिनो जायगा जायगा बिदिनो मानसियाबो गायनांला दानि मुगायाव मेसिनानो गायलाङो मेसिनानो मावो आरो माइ आबाद दिखांनायावबो मेसिनानो मावोसै दानिया जोंनि नुनायाव आधुनिक जुगाव साइन्थिस्ट जुगाव दा माइखौबोथ' मेसिनानो हासै जोंनि नुनायाव आरो आरो ओत सरनायावल' इसे मानसियानो मावनांगौ जाहैबाय आरो गजा सरनांगौ मेसिनजों हायै हायै गालांसै उनाव बजा सरनांगौ जाहैना फैयो आरो रोगानायावबोथ' ट्रेक्ट'रजोंनो रोगाबाय आरो ट्रेक्ट'रजों रोगा खांनानै जेब्ला दामोल जाबाय आरो ओरैनो ट्रेक्ट'र मारा होग्रा मेसिन ओंखारबावबाय बे ट्रेक्ट'र मा ट्रेक्ट'र मेसिन मारा होग्राजोंनो मारा होयोसै दानिया गासैबो बेखौनो बाहाय जोबोसै दानि आबादारि मानसिफ्रा

बिदिनो ट्रेक्ट'रजोंनो हालेवनाय ट्रेक्ट'रजोंनो रोगानाय ट्रेक्ट'रजोंनो मारा होनाय सिगाङाव ट्रेक्ट'रजों मारा होयोमोन दानिया आरो साबसिननिख्रुइ साबसिन मा जाबावलायबाय मेसिन ओंखारलायबाय मारा होग्रा जिगाबा फारसेथिं थांबाय फारसेथिं माइ गबाय आरो बिदिनो जावनायबायदि जाफैखाबाय बाव होनांला एसे एनै देनथा फैयो आरो बेखौ एसे एनै बे गोदि गोलाखौ बिदिनो गाव सिबस्रो नांगौ जायो आरो जेब्ला मेसिनजों मारा होखाङोबा बेखौ गाव सिबस्रो नांगौ जायो आरो माने देन्था थुनथा थायो नालाय दा बेखौ फोसाबनानै लानांगौ आरो बेखौ गावबागाव दा बिराद सहस आरो आबाद मावनायाबो बुंनो थाङोब्ला माने सहस आसलटे सहसा माबोरै सहस जागोन नोंहा थाखा फैसा दंब्लासो माने सहस जागोन आरो थाखा फैसा गैयाबाथ' बे मोसौजोंनो हालेवनाय मोसौजोंनो मावनाय मोसौजोंनो गारिफोरजों रोगानाय मोसौजोंनो मारा होनाय आरो बाव होनांगौबाबो बिदिनो संग्राय बाहायनांगौ जाहैबाय जेनेबा थाखा फैसा गैयै मानसिफ्रा बिदिनो खालामनाङो थाखा फैसा गारनो हायैफ्रा दा थाखा फैसा इसे एनै गोनांफ्रा बिदिनो थाखाजोंनो मावजोबसै माने थाखा गारबानो नोङो हानाय माइ हानायावबोथ' खामला मोनबाय गोदोनि दिनावथ' जेसेबां माइ गायदों न'खराव न'खरनि मानसियानो ज' ज' हौवा हिन्जाव गासैबो गथ' गथाइ ओंखारनानै ज' ज' हायोमोन दा बिदि हाला न'खरावनो माने माइखौनो हाखाला दानिया मा एकदम खामलासो होसै आरो खिसुमान मानसिफ्रा बै मेसिनजोंबो हाबाय माइ हाग्राबो मेसिन ओंखारबाय मेसिनजोंबो हायो बा किसुमान बिदिनो मानसियानो हायो खामला खासिजों हायो ओमफ्राय रोगानाय बेलायाव बे ट्रेक्ट'रानोसै आरो ट्रेक्ट'रजों हले रोगायो आरो ट्रेक्ट'रजोंनो मारा होयोमोन दा बे ट्रेक्ट'राबो मारा होबाव नांला दानिया माने मारा होग्रा मेसिन ओंखारबाय बे मेसिनजोंनो होयोसै दानिया बिदिनो दस बार' बिगाया फ्राय आधा घन्टा एक घन्टाजोंनो जोबो माथो जोंनि नुनायाव सर्टकाट जाहैबाय खामानिफ्रा सबताहसेनि लानांगौखौ सानसेयैनो फोजोबनाय जाहैबाय दा बे फोजोबनाय बेलायाबो सर्टखाट जानाय बेलायाबो आसलथे माने फैसा गारनांगौ जाहैबाय आरो माखासे खामानिया सर्टखाट जायोबा फैसा गारनांगौ बायद' जायो दा बे फैसाजोंबो माखासे आबादखौ माने बोखांनो हायो आरो बेखायनो जेसेबां नाखि थाखा फैसा थागोन एसेबां माने आबादखौबो बोखांनो हायो आबाद मावला बायनो हायो जेरै बेसर फाथो खुबैबाबो नोङो इसे एनैयाथ' हासारा होनांखागोन हासार नङाबाथ' आजिखालि जाला दा बेवहाय हासार बायनो थाखा फैसा नांगौ बोखांनो फैसा नांगौ दाननो सुनो फैसा नांगौ बेबायदि जाना फैयो आरो ओंखायनो जायफोरा माने थाखा फैसा गारनो हाया बेफोरनिया माने आबादाबो खम जायो आरो माने थाखा फैसा गैला नालाय मावनायफ्रा खम जायो आरो थाखा गारनो हाला नालाय दा बेबायदि आरो